मां नईं दिल्ली में रहंदी आहियां लाजपत नगर में ऐं दिल्ली जीअं त तव्हांखे ख़बर ई आहे भारत जी राजधानी आहे ऐं दिल्ली दिलि वारनि जी आहे हिते खाइणु पीअणु ऐं घुमण जो ॾाढियूं ई जॻहियूं आहिनि मूंखे त दिल्ली छह ॾाढो पसंदि ईंदो आहे पुराणी दिल्ली जिते वञो त इहो सोचो की बिल्कुलु ख़ाली पेटु वञो ऐं तरह तरह जूं शयूं पराठा वाली गली में वञी पराठा खाओ थोरो अॻियां वञो त गोलगप्पा ऐं टिकियूं खाओ थोरो अॻियां वञो त छोला कुलचा खाओ वरी उते ई तां ॾिसंदा त शिकंजी वेठी मिले अॻियां अमरूद खणी ॿीठा आहिनि छा त मस्तु ॻाढ़ा अमरूद कटे मसाला विझी करे अमरूद खाओ कचौड़ी आलूअ जी भाॼी उन जे अलावा जलेबी न खाधी त छा फ़ाइदो त उते वञो त इहो सोचो कि अॼु पूरो एतिरियूं शयूं खाइणियूं आहिनि ऐं वठणियूं आहिनि जो भली सुभाणे फ़ाक़ो करिणो पए ऐं उते ई घुमण जी शयूं गुरुद्वारो लाल क़िलो शॉपिंग करणी आहे शयूं वठणियूं आहिनि त एॾियूं न बि खपनि त बि ईअं लॻंदो आहे ॾियणु उते सभु मुफ़्त में वेठो मिले नईं सड़क जे पासे में हली वञो त केॾियूं नंढियूं नंढियूं नंढियूं नंढियूं दुकानूं ॾिसी तव्हां हैरत में पइजी वेंदा पर उते हर तरह जी सुई खां वठी करे हूअं चवंदा आहिनि न शादी जो पूरो ॾाजो उते ठही वञे सभु शयूं मिलंदव त मूंखे त लॻंदो आहे त असांजी दिल्ली अहिड़ी न बढ़िया आहे जिते घुमणु खाइणु पीअणु कपिड़ा हर तरह जूं शयूं मौजूदु आहिनि